नमस्ते भाई साहब अच्छा है आप बताइए कैसा है हमारे आफिस में तार लगाना है लाइट जलाने के लिए तीन चार रूम हैं इसी में लगाना है और हाँ तीन चार रूम हैं कितना पैसा लगेगा बता दीजिए अच्छा हाँ कब तक लगेगा

ये वायरिंग का काम करना है हाँ सब कुछ हाँ बताइए आप बताइए अरे आप न बताइए कि कितना लगेगा हम तो कहे रहे इतने में जिऊ भरे जो चाहिए बताइए कि सारा सामान हम मँगा लें कि आप ले आएँगे अच्छा चलो ठीक है अच्छा ठीक है तो लिस्ट बना के दे दीजिए हमको भी पता होना चाहिए क्या क्या सामान का इतना पैसा है

पैसा नहीं बताइए पैसा बोलो कितना अच्छा ये बताइए अपना खर्चा अलग से या ये सब सामान का अलग से चलो ठीक है चलो आपको अपनी तारीख बता दूँगा ठीक न चलो ठीक है